कोंकणी भाशेचो उपयोग नाटकांतल्यान सांस्कृतीक पदांतल्यान तशेंच लोक गितांतल्यान धालो तशेंच काणयांतल्यान आमकां दिसून येता आनी हे साहित्य वाचतकच किंवा आयकतकच आमच्या गोंयच्या संस्कृतीची आमकां जाणीव जाता तशेंच हे आयकलें किंवां पळयलें वाचले तर आमकां एकाद्या कोणाक गोंयच्यो संस्कृती जाणून घेवपाक जाय किंवां तेंची बद्दल कितें शिकपाक जाय जाल्यार ह्या साहित्यांतल्यान आमकां शिकून घेवपा मेळटा अशें करून कोंकणी भाशेचो उपयोग साहित्यात केल्लो आसा